आथिखालाव जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव बिगियानारि बिफावआ जोबोद दावगाबोदों नोंगौ जोंनि जानाय आदार दारिमिनाव स्टेमनि बिफावआ गोबां बारा जाबोबाय गोदो जोंनि आबाद मावनाय दिहुनथाइ हान्था मेला राहाफ्रा जोबोद गोग्लैसोनायमोन आथिखालाव बेफोरखौ जोबोद जौगाबोनाय नुनो मोनदों गोदोनि दिनाव जों आबाद मावनाय समाव मोसौजों हालौनानै जोंनि आबादखौ मावनो गोनां जादोंमोन नाथाइ दिनैनि दिनाव जोङो खोब गुसुं समनि गेजेरावनो मेसिनारि बाहायनानै जेरै ट्रेक्टरजों हालौनानै जोङो खुब समनि गेजेरावनो गोबां आबादखौ बोथोर नायै बोथोर मावनो हासै बेफोरबायदिनो जोङो दिहुनथाइआवबो मेसिनारि जों खामानिखौ गोख्रै मावनानै जोङो मिथिंगानिफ्राय गोबां आबादखौ जोङो दिहुननो हादों थिग बिदिनो रोगाथाइ थांलाय फैलाय राहायावबो जोङो गोदोनि दिनाव गराइ गारि थेला गारि बा गंफा गंनै साइखेलजों हान्थियोमोन थाबायनानै हान्थियोमोन नाथाइ आथिखालाव दानि दिनाव जोङो खुब गुसुं समनि गेजेरावनो गारि मथर गाखोनानै बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनायाव जोङो बिगियानारि राहाजों गोनोखोआरि राहाजों थाबैनो जोंनि थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामाखौ गुसुं खालामनानै लानो हादों बेफोरबायदिनो रोगानाय रोगा माखासे मानि रोगानो गोनां जिरादफोरखौबो गुसुं समनि गेजेरावनो रोगानानै जोङो मिथिंगानिफ्राय दिहुन्नानै लानो हादों बेफोर बायदिनो जोंनि सावस्रि बिफानाव जोङो जोंनि देहाया लोमजायोब्ला जोङो डक्टर बा हस्पिटालसिम थांनो थाखाय जोंनि हान्था मेला राहाया बा लामानि सुबिदायाबो बारा थि नङामोन बेनिखायनो हस्पिटालसिम थांनो थाखायबो ओह जोबोद गोबाव समसिम लायोमोन नाथाइ आथिखालाव दिनैनि दिनाव हान्था मेला राहायाबो मोजां जानायखाय खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो हस्पिटालसिम थांलाय फैलाय खालामनानै गावनि सावस्रि देहाखौ नायहैनो हायो बिदिनो आथिखालनि मुगायाव गासै बिथिङावनो जौगाबोनायखौ नुनो मोनबोदों जेरै दिहुनथाइ रोगाथाइ जानाय आदार बायदि बिथिङावनो जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों